देखिए सरकारी और प्राइबेट प्राइबेट सेंटर में यही अंतर है क्योंकि गरीब लोग तो प्राइबेट में इतना जा नहीं सकते हैं चाहे और चाहे जितना भी उनके पास उतना पैसा हीं नहीं है की वह प्राइबेट में जाएँगे और सरकारी में है तो गरीब अमीर दोनों जाते हैं पहले तो सरकारी में भी बहुत जादे दिक्कते थी साफ़ सफ़ाई की गंदगी बहुत थी लेकिन अब उसमें सुविधाएँ भी हैं और साफ़ सफ़ाई भी है पहले वहां पर पैसे वहाँ भी लेते थे डिलबरी के केस में आज भी है लेकिन आपरेसन वाल केस में वहाँ भी अब सरकारी हास्पिटल में भी अब पैसे नहीं लिए जाते हैं लेकिन नार्मल डिलिबरी में बल्की आप्रेसन से अधिक पैसे नार्मल डिलीबरी में सब वहाँ की दाइयां और सिस्टरें ले रही हैं तो अंतर तो है और प्राइबेट में बहुत ज़्यादा पैसे वाले हीं जाएँगे जिसके पास पैसा है वह प्राइबेट में जाएगा जिसके पास पैसा नहीं है वह सरकारी में हीं जाएगा तो अंतर तो एहीं से स्टारटिंग हो जाती है सरकारी और प्राइबेट में तो पैसे और नार्मल डिलीबरी कराइये प्राइबेट में तो वहाँ भी बहुत जादा पैसा देना होगा वहीं सरकारी में कराइए तो कहीं हज़ार पाँच सौ में निपट लेते हैं तो प्राइबेट से अच्छा पैसे वालों के लिए प्राइबेट अच्छा है और बिना पैसे वालों के लिये सरकारी अच्छा है